हैलो हरिओम हरिओम हा हा बिल्कुलु तव्हां केरु तव्हां केरु

हा हा मुंहिंजो नालो पुष्पा आहे हुकुम कयो न तव्हां हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हूं हा हा हा हा हा हा

हा हा हा

न न भेण त असां असां वटि ईअं अ रखियल सामान न असांजो हमेशह फ्रेश सामान निकिरींदो आहे फ्रेश ठहंदो आहे ऐं तव्हां भुलिया हूंदा तव्हां ॿिए ॿिए कंहिंसां वरितो हूंदो छोकिरे खां पुछो पक अथव हितां ई वरितो अथन अच्छा अच्छा न न मां इयो नथी चवा की कूड़ ॻाल्हाईंदो पर थी सघे थो न कॾहिं ग़लती थी वेंदी आहे ऐं अ हू जेडो जॾहिं इता कॾहिं जी ॻाल्हि आहे इहा न न तव्हां मूंखे इयो ॿुधायो की कॾहिं खणी वियो कीअं खणी वियो तव्हां त ईअं केतिरे टाइम में पहुतो आहे थी सघे थो की हो छोकिरो हितां खणी वियो हुजे रस्ते ते किथे रुकियो हुजे तव्हां गर्मीअ में रखियो हुजे त त इन करे थी सघे थो बाक़ी असां वटा कॾहिं ख़राब माल न वेंदो आहे हमेशह फ्रेश मां असांजो नालो आहे दादी अवल अवल त असां वटा अहिड़ो न वियो हूंदो तंहिं हूंदे बि तव्हांखे इहो लॻी रहियो आहे की असांजो तव्हां वटि जेको माल आयो आहे हो सुठो न आहे तंहिं हूंदे तव्हां ॾेयारे मोकिलियो मां तव्हांखे मटे मटाइ मोकिलिंदासि चिंता न कयो दादी परेशानु न थियो तव्हां तव्हां मूंखे ॾेयारे मोकिलियो बिल्कुल उहो त मोकिलणो पवंदो ॾिसो अ असां सां बि त ॾिसूं छा आहे हूअं त असांखे करणु न घुरिजे पर तव्हां चओ था त तव्हांजी ॻाल्हि ते त असां विश्वासु कंदासीं तव्हांखे कूड़ न साबितु कंदासीं जेकर तव्हां चई रहिया रहिया आहियो त ज़रूर सच ॻाल्हाईंदा हूंदा असां मटे ॾींदासीं तव्हां असांजा ग्राहक आहियो ग्राहक भॻवानु थींदो आहे तव्हां मोकिलियो मोकिलियो मां तव्हांखे मटे मोकिलिया थी तव्हां उनजी चिंता न कयो पर अॻिते कॾहिं बि घुरायो त पहिरीं ॾिसंदा कयो छोकिरो अ कहिड़ी तरह सां तव्हांखे सिधे सिधो तव्हां वटि आयो आहे की न आयो आहे किथे गर्मीअ में त न रखियो ताईं शयूं इहे शयूं गर्मी में रख

काई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां तव्हां ॾेयारे मोकिलियो मूंखे मां तव्हांखे मटाए मोकिलिंदसि ठीकु आहे न ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे जीअं तव्हां अ तंव्हांखे वाजिबि लॻे तीअं करे सघूं था असां असांखे काई दिक़तु कोन्हे तव्हां असांजा ग्राहक आहियो भेण मां तव्हांखे चयो तव्हां ॾेयारे मोकिलियो मां तव्हांखे मटे मोकिलिंदसि त न चवंदा त पैसा ॾेयारे मोकिलिंदसि तव्हां मोकिलियो त सही ठीकु आहे हरिओम